इ'यां दिक्खेआ जाऽ बत्हेरे पक्खरू न जेह्के में दिक्के गै नी हैन हून केह् नांऽ सनां उं'दे इक इ'यै कोयल होई ओह् में कदैं दिक्खियै गै नी कदैं दिक्खी होनी पर इ'यां दिक्के दे तेहैन पर हून घट्टगै लब्भदे जेह्ड़ी सरकार अपनी ते केह् केह् चलांदी रौंह्दी कदैं फाईवजी पता नी केह् केह् इत्त कारन सारा किश एह् चीजां न लब्भनां बंद होइयां इ'यां दिक्खे न कुदै लगदा के अस सकून च आई जंदे जि'यां इत्त हिसाबा नै इ'यां ठीक ऐ अगर पक्खरू मिगी सब्भी जान कदैं तां मेरी जेह्ड़ी केह् सनांऽ दिल पूरा खुश होई जंदा ते अगर एह् पक्खरू नेईं लब्भदे न तां केह् सनाचै केह् होई जंदा पर इ'यां जेह्ड़ी एह् सरकार नै चला दियां नी जेह्कियां चीजां टैकनॉलजी करियै एह् ते दिक्खियै इत्त नै पक्खरू पुक्खरू सारे मरी गे पता नी बिच्चे बारें कुते लब्भदे होनें न में दिक्खा जाऐ बाह्र दिक्खा जाऐ लब्भदे तां हैन नी हैन साढ़ै राम नगर बी कुतै चलो लब्भी जंदे बाह्रे जाच्चै उत्थें लब्भदे न ते हून होर केह् सनाचै तुसें पक्खरुऐं दै बारै च पक्खरू इक ऐसी चीज़ ऐ कि जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे होंदे नी उनें तां एह् पक्खरू इन्ने सैल लगदे नी करोई सोची नी सकदा ऐ पक्खरू किश किश पक्खरू ऐसे बी होंदे ऐसी गल्ल नी ऐ असैं नी पाले पक्खरू असैं बी पाले पक्खरू पर ओह् ऐ नी पक्खरू जेह्ड़ी चीज़ ऐ नी उसी तां तक अ'ऊं दिक्खां नी तां तक्क मेरा दिन बी किश शैल नी जंदा ऐ पक्खरू जिसलै अ'ऊं पक्खरुए गी दिक्खनीं नी मेरा दिन पूरा इन्ना शैल जंदा नी उंदी जेह्ड़ी अवाज होंदी पक्खरुएं दी स्कून दिंदी बडलै बडलै उट्ठियै पक्खरुएं दी अवाज सुनो आहा निग्गर सुर आई जंदा साढ़े राम नगर च जिसलै पक्खरुएं दी अवाज़ बज्जदी कोई कोयल बोलदियां कदैं कदैं कोई अजकल्ल दे बंद गै होई दियां पैह्लैं पैह्लैं इन्नियां कोयलां बोलदियां हां कूं कूं उस्सी सुनी सुनी अस ओह् होई दे हे केह् सनाचै बडलै बडलै दिन अच्छा जंदा इ'यां बी नी कि भाई जिसलै अ'ऊं पक्खरू जेह्ड़े होंदे अ'ऊं दिक्खनी नीं अ'ऊं सनाई नी सकनी ऐं अज्ज अ'ऊं उऐ चीज़ दिक्खनीं रौंह्नी कि हां भाई एह् पक्खरू बापस आन पर ओह् चीज़ अजैं होआ दी नी ऐ अ'ऊं ते चांह्दी पर होंदी नी ऐ अ'ऊं पक्खरुएं गी दिक्खनां चाह्नी हां बाई पक्खरू आन साढ़े अस दवारे उस्सी दिखचै हां एह् मतलब कि जि'यां हून इ'यां ते चलो साढ़ै राम नगर च जेह्ड़े बूह्टे बाह्टे एह् ते चलो इयां हरे भरे इयां लगदे हैन पर जेह्ड़ी पक्खरुएं दी गल्ल होंदी नी ओह् ते भलेआं हरियाली गै हरियाली लाई ओड़दी पक्खरू जेह्ड़े न एह् कदैं इत्त बूह्टे पर लब्भदे पैह्लैं पैह्लैं इत्त बूह्टे पर कदैं ओह्कै बूह्टे पर हर बूह्टै पर लब्भदे गै रौंह्दे हून ते पक्खरू बिंद निं लब्भदे हैन जि'यां पक्खरू इन्ने शैल शैल पक्खरू केह् सनां तुसें तुस कदैं दिक्खेयो ध्यान कन्नै पक्खरू दिक्खेओ उं'दी दिक्खेओ जिस हिसावे दी ओह् अवाजां कड्डदे जिस हिसावे दे बोलदे की चीं चीं चीं समझो आईये तुस कुदै शैल जै इलाकै होर जेह्ड़े बूह्टे बी हैन नी एह् बी सुन्न मसान होई दे पूरी दुनियां सुन्न मसान होई दी एह् जेह्ड़े सरकारै चला दे नी नैटबर्क बगैरा एह् फाईवजी बगैरा एह्दै नै सुन्न मसान होई दे साढ़ै राम नगर ते भलेंआ सुनन मसान होई दे अऊं उट्ठी ना तां बडलै बडलै सिद्दी इ'यै चूं चूं चूं सुनदे गै रौह्ना